ہندوستانی سائنسدانوں میں اے پی جے عبد الکلام جو کہ میزائیل کا تجربہ کیے ہے اور نیوکلیئر بم کا بھی ایجاد کیے جو کہ جن کو میزائیل مین بھی کا بھی جو ہے خطاب ملا اور اسپیس کے وکرم سارا بھائی جو کہ اسپیس مین بھی بولتے ہیں جن کو اور کافی ہندوستان میں کافی اسپیس ہے ہے کہ ریسرچ سینٹرس ہے ابھی حال ہی میں چندریان تھری آندھرا پردیش کے وکرم سارا بھائی اسپیس سینٹر سے ہی لانچ ہوا ہے اور یہ تھری ہے